मेरे द्वारा पिछले दस दिनों में कंडिशनर लिया गया था मैंने कंडिशनल का उपयोग बालों में मेहंदी लगाने के बाद किया था कंडिशनल की कंपनी तो काफ़ी अच्छी थी और मुझे कम पैसों में भी मिल गया था लेकिन यदि बात की जाए इसके नेगेटिव बात की तो जो कंडिशनल था उसको लगाने के बाद मेरे बाल रूखे रूखे से हो गए और बालों का झड़ना प्रारंभ हो गया मैं कंडिशनल लेने के लिए मना करना चाहूँगी इस कंडिशनल की कंपनी थी वाटिका